में जेह्ड़ा ऐट्टो आह्ला बड़ा बड़ा शुक्रिया करदा जेह्ड़ा शुक्रिया गुजार फोन कीता रातीं ओह् आईआ बचैरा आईआ मिकी लैन थल्लै मतलब के बड़ा दूर मतलब बारां बजे नै पुज्जी गेआ ओह् मतलब के घर मेरे छोड़िया जम्मू मिकी घर छोड़ी गेआ ओह् होर में बड़ा बड़ा शुक्रर गुजार आं में ओह्दी थैंक्स लैना चांह्दा जेह्ड़ा रातीं आइयै बचैरा मेरे कन्नै मतलब के अच्छा कीता मततब के ऐं मतलब जेह्ड़ा उ'न्नै बड़ा बड़ा शुक्रर गजार आं घर छोड़ेआ उस रब्ब नुहाड़ा भला करै